हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आयरन खरीदा था जो कि बहुत अच्छा था उसका रंग बहुत ही सुंदर था पर जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तो इसकी क्वालिटी बहुत खराब थी ये बहुत जल्दी से हीट नहीं होता था और इससे अच्छे से कपड़े भी आयरन नहीं होते थे जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियाँ होती थीं मैं इससे जल्द से जल्द काम नहीं कर पाती थी इसलिए मुझे ये खराब लगा